हमारे प्रयागराज में मौसम का कोई मतलब वह नहीं है और यहाँ क्या है कि जैसा जाड़ा है तो जाड़ा तो ऐसा मतलब जनवरी में और थोड़ा सा दिसम्बर नवम्बर दिसम्बर जनवरी क्या है कि तीन महीना इतना ठंढक लगता है उसके बाद गरमी गरमी में तो चालीस पचास डिग्री मतलब तापमान हो जाता है और बारिश त बारिश का कोई लेखा इस ज़माने में नहीं रह गया है इस्स इसलिए कि हम भी इस समय तिरालीस साल के हो गए हैं तिरालीस साल के दरमियाँ में बहुत देखा लेकिन क्या है कि मौसम बहुत मतलब क्या है और ए जो जाड़ा है जाड़ा बहुत पड़ता है और जाड़ा तो इस साल ठंडी इतना पड़ा हुआ है कि क्या बताऊँ और अब गरमी आ रहा है तो गरमी भी बहुत ज़्यादा पड़ता है और क्या है कि कभी कभी जाड़ा इतना पड़ता है कि लोग खाँसी सर्दी से बहुत बेहाल हो जाते हैं और इस समय तो बरसात इतना मतलब हो रहा कि लोग अपने अपने घर गृहस्ती में हैरान हैं कि मै कहाँ पर अपना गोरु माल बांधे कहाँ पर इतना मतलब बेचैन हैं लोग की इस समय फ़स्ल अपने टाइम से ठीक ठाक है इसी में लोग अपने अपने मौसम में अपने अपने और क्या है कि प्रयाग ज़िले में बहुत बड़ा मतलब इस साल ठंडी पड़ा और लोग बहुत मतलब बेकाबू हो चुके हैं औ गर्म महीना में बहुत मतलब गर्मी पड़ता है और क्या है कि मई जून तेरह घंटे का दिन समझ में आता है और यही सब है अपना